हमरा घुमयलऽ एक स्थान पर जाइलऽ चाहय छलिए लेकिन ओ ड्राइवर कॉलए नहि उठा रहल छै तऽ आब कि करिए हम इ बतयऔ आओर एकरा इ बतयऔ कि हमरा यहाँ जाना छै ओकरा बोलिओ कॉल उठाबएलऽ